سب سے پہلے آپ کو اس ٹھاڈ پارٹی ایپ میں لاگ ان کرنا ہوگا جس کے ذریعہ آپ نے موبائل ریچارج کیا تھا ایپ کے ہوم پیج پر یا مین مینو پر آپ کو لین دین کی ہسٹری یا ٹرانجیکشن کا آپشن ملے گا جہاں آپ اپنی تمام کی جانے والی ٹرانجیکشن کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں ہاں آپ اپنی حالیہ ٹرانجیکشن کو تلاش کر سکتے ہیں جس میں آپ نے موبائل ریچارج کیا تھا اس کے بعد آپ کو ٹرانجیکشن کی حیثیت دیکھنے کے لیے کچھ مخصوص معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے ان معلومات میں آپ کا موبائل نمبر اور ٹرانجیکشن آئی ڈی شامل ہو سکتی ہے جو آپ کے موبائل ریچارج کی تصدیق کے لیے ضروری ہوگی بعض اوقات ایپ میں آپ کو اپنے ٹرانجیکشن کا رشتہ داری یا حوالہ نمبر داخل کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے ٹرانجیکشن کی حیثیت درست طریقے سے چیک کی جا سکے اگر آپ کو اپنی ٹرانجیکشن کی حیثیت میں کوئی مسئلہ درپیش ہو جیسا کہ رقم کتنے کٹے ہیں باوجود موبائل میں بیلنس نہ آنا تو آپ کو ایک کسٹمر سروس یا سپورٹ ٹیم سے رابطہ کرنا پڑ سکتا ہے عام طور پر کسٹمر سپورٹ آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے فوری مدد فراہم کرتی ہے